हा केरु आरती भाभी पिया ॻाल्हायो हा पार्लर मां थी ॻाल्हायो न हा हा भाभी मां तव्हां खां न महिनो अॻ आहे न वार कटिंग कई हुयमि त वार तव्हां ॾाढा सुठा कटिया हा मूंखे ॾाढा वणियो तव्हांजो कम ॾाढो सुठो लॻो त मां चाहियां पई की मूंखे अ न फ़ेशियल कराइणो हो उहो कंदा न ऑक्सी ऑक्सी फ़ेशियल ओ हा हा हा हा मूंखे उहो कराइणो हो मां अ न तव्हां सुञातव कोन्ह शायदि मां न रेशमा जी भेण पई ॻाल्हायां रेशमा ईंदी आहे न हा हा हा ॿी हज़ारे जो आहे ॾिसो थोरो सही लॻे त मूंखे उहेई कराइणो आहे ऐं मूंखे तव्हां खां ई करायां उनमें घणी लॻंदी आहे इहो पहरियों ॿुधायो मूंखे अढाई टे कलाक लॻी वेंदा आहिनि त इनमें जेल वेल बि त लॻाईंदा हूंदा न स्क्रब हे क्रीम सां गॾु त इनमें सुठो ग्लो त ईंदो आहे न अच्छ हिन सां अॼकल्ह त उहेई कराइणो आहे उन सां गॾु तव्हां थ्रेडिंग बि करे छॾियो थेडिंग में घणा पैसा लॻंदा भाभी

पंजाह रुपिया लॻंदा पर मूंखे फ़ेशियल जो सुठो हुजे की भई सुठे तरीक़े जो खपे ऐं सुठो ई ग्लो तव्हां ख़ाली अचो हा भई मूंखे छो की हिन लाइ थी करे छो की मुंहिंजी भेण तव्हां वटि ईंदी आहे न हूअ ॾाढो चवंदी की भाभी ॾाढो सुठो कंदी आहे आरती भाभी खां ई कराए इन लाइ मां चाहियां पई तव्हांखां हिक दफ़ो कराए ॾिसां न पोइ मां हमेशह अची वेंदमि तव्हां वटि ईंदमि तव्हांजी हमेशह ग्राहक ठई वेंदमि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो तव्हांजो स्वागतु अथ अचो अच्छा अच्छा त टाइम घणे बजे जो आहे सुबुह जो पार्लर खोलींदा आहियूं असां ॾहें बजे खोलींदा आहियूं जय झूलेलाल मां न सुबाणे अची वेंदीमाव तव्हां हा हा सुबाणे तव्हां अची वञिजो ठीकु चलो चलो ठीकु आहे भाभी ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल